हैलो हैलो अवाज निं आवा दी हां जी हां जी कौन बोल्ला दा पैंथल पैंथल पैंथल कोह्दे घरा दा बोल्ला ना सनाओ हां पैह्ले हां हां समझी गे समझी गे दस मैंट्ट केह् माहाज साढ़ा कम्म ही इ'यै असें होर केह् करना महाराज साढ़ी जिंदगी इ'यां चलनी ओह् दिक्खियै पता चलदा ओह् केह्ड़ी टूटी भज्जी सनाओ मिगी पैह्ले इ'यां पूरा हां महाराज ओह् कोई चक्कर नी तुस घट्ट पैसे लग्गी सकदे ज्यादा लग्गी सकदे पूरी भज्जी दी ओ ते साड्डे त्रै सौ रपेआ लग्गना ते टूटी कन्नै सौ रपेआ साढ़ी कमीशन साड्डे चार सौ रपेआ लग्गना पूरा ठीक ऐ अगर इ'यां भज्जी दी ओ ते सौ सौ रपेआ लग्गना एम सील उम सील लेइयै रक्खुड़ो तुस बस आया ठीक ऐ ठीक ऐ आए आए आया आया बस थोह्ड़े चिरै ओके ओके ओके बाय